ہم جب تربیت حاصل کرنے جاتے تھے تربیت کے دوران کیا ہے ڈپس مارنے لگاتے تھے ڈپس ہاتھ کے پنچیز بنا کے زمین پہ ڈپس مارنے لگاتے تھے جس کی وجہ سے زمین پر جو کنکر ہوتے تھے وہ ہاتھوں کو چبھ جاتے تھے اور خونا خون ہو جاتے تھے اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ کبھی کبھی کپڑا باندھ لیتے تھے زخم زیادہ ہونے پر اور ڈپس مارتے رہتے تھے جب حد سے زیادہ زخم بڑھ جاتا تھا تبھی بندھتے تھے نہیں تو نارمل کپڑا بننے نہیں دیتے تھے تو اس طریقے سے ہم اپنے چوٹوں پہ قابو پا کے تربیت حاصل کرتے تھے